आज की दुनिया में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगो को बहुत सी चुनौतियो का सामना करना पड़ता है जैसे कि आज की दुनिया में हिन्दी भाषा बोलने वाले लोग बाहर विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पर विदेशों में बहुत सी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा बोली जाती हैं इंग्लिश हुई फ्रेंच हुई तमिल फ्रेंच हुई बहुत सी अलग अलग तरीके से भाषा बोली जाती हैं चेन्नई हुई और अपने इधर इंडिया में जम्मू में फारसी गुजरात में गुजराती राजस्थान में राजस्थानी चेन्नई में कन्नड़ और तमिलनाडु मलयालम बहुत सी अलग अलग तरीके से भाषा बोली जाती है तो आज की दुनियाँ में जो हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वह इन भाषाओं को समझ नहीं पाते हैं उनको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो उनसे हिंदी में बात कर लेते हैं हिंदी वाले लोगों से पर उनसे अलग भाषा में बात करने में थोड़ी साम उ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बात नहीं कर पाते हैं